آدھار کارڈ کا بائیو میٹرک تصدیق کا عمل اس طرح کرتے ہیں جا کے اپنے آپ تصدیق کرائیے کہ ہمیں اپنا آدھار کارڈ اپڈیٹ کرانا ہے اس میں آدھار جو وہاں پہ آفیسر ہوگا وہ آپ کے انگلیوں کے نشان لے گا اور وہ آپ کے آنکھوں کا لے گا اور اس کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ سے کچھ سوالات پوچھے گا اور وہ فنگر کی انگلیوں کے نشان میچ کرے گا جب وہ کنفرم ہو جائے گا کہ ہاں یہ فنگر آپ انگلیوں کے نشان ہیں اور آنکھوں کا سیم ہے تب آپ کا آدھار کارڈ اپ ڈیٹ کر دے گا